जय झूलेलाल

पटाटा दादी हिन दफ़े चालीह रुपया किलो अथव जी पर जी पटाटा बि सुठा सुठा ॻोल्हे चूंडे खणी आया आहिनि जीअं तव्हांखे तकलीफ़ु न थिए त हाणे थोरो त थोरो त पोइ रेट लॻंदो आहे असांखे बि भाव लॻंदो ई आहे

किलो टमाटा किलो शकरकंद किलो वाङणु ओके बसि इहे सिर्फ़ु टे ई एॾियूं भाॼियूं आहिनि ऐं पालक आहे मरीरो आहे मेथी आहे जी जी खाइण में सुठो पाण चि अड़े छा ॻाल्हि कई अथव फ़र्स्ट क्लास शिमिला मिर्चु खाईंदा त शिमिला जा नज़ारा ईंदव तव्हांखे शिमिला मिर्च बि आहे न बिल्कुलु आहिनि बिल्कुलु आहिनि वाह वाह वाह बढ़िया सुठो कुझु विधो अथव इन्हनि खे इहो खाइण जो तरीक़े शिमिला मिर्चु खाइनि त पाण अञा बि सुठो आहे न शरीर खे नुक़सानु करे

जी जी गुलु गोभी आहे दादी पर तव्हांखे न वणंदी उहा गुल गोभी छोकी साईज़ में नंढी आए घरवारन खे पूरी पवंदी कान इन करे मां गुलु गोभी साईड करे छॾींदसि जी उन जी जॻहि खपंदी रहंदी पर हाणे जे गुलु गोभी बि तव्हां वठो था त म मिड़ई कुझु न कुझु खाइणु वारो त केरु न केरु त हूंदो ई जऐं खे गुल गोभी सुठी न अचे त पोइ उन खे मज़ा न अचे भाॼीअ में अजायो वरी पोइ चवंदा मम्मी तो अॼु भाॼी हीअं ठाही आहे जी बिल्कुलु त मां पटाटा टमाटा ॿियो शकरकंद टे इहे चोथों ॿियो छा विझां ओके शकरकंद आहे वाङण किलो हा ठीकु आहे शिमिला अधु किलो ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे कोई जी बिल्कुलु ऐं असां खां जी जी जी असां पंहिंजे ख़रीदारनि जे लाइ सुठियूं ई भाॼियूं रखंदा आहियूं हमेशा जीअं उन्हनि खे तकलीफ़ु न थिए ऐं सदाईं असांखे ई यादि कनि जी बिल्कुलु हम्म जी जी बिल्कुलु बिल्कुलु दादी असां इन ई कमु जे लाइ ई आहियूं

ठीकु आहे हीअ पंज भाॼियूं मां करे थो रखां किलो किलो

जी जी जी ठीकु आहे भले भले ओके जय झूले जय झूले